योग में मूं अनुभव कयो आहे असांजे आदिपुर में ई कपिल मुनी आश्रम जेको मोहन भारतीअ जो ई ठहियलु आहे हलाइलु आहे उने में हिकिड़ो मूं ॾिठो जेको पेरालिक जंहिंजा हथ पेर सुकी वेंदा आहिनि हिकु शरीर अधु शरीर जंहिंजो सुकी वेंदो आहे अहिड़ो अहिड़ो हिकिड़ो मरीजु हुते आयलु हुओ मूं बि ॾिठो अजब जी ॻाल्हि आहे त हीअ कीअं थी सघंदो पर दादा मोहन भारतीय हिमत न हारी ऐं उन्हनि खे विहारियईं पंहिंजे आश्रम में उन्हनि खे रूम ॾिनई तव्हांखे वेहो मां सभु कयां थो पोइ हुन जी मालिशूं थियूं उन जा हथ पेर सिधा थिया उन खे धीरे धीरे धीरे धीरे चालीह ॾींहं लॻभॻि मूं उन खे ॾिठो वेठे ऐं मां हर हफ़्ते पंहिंजे मोकल जे ॾींहुं उते वेंदो हुउसि ऐं उन खे वरी वरी वञी ॾिसंदो हुउसि त कीअं पियो करे छा थो करे ऐं मूं इहो अनुभव कयो त हू चालीह ॾींहनि जे अंदरि सुठो पंधु पियो करे हिकिड़े ॾींहुं मां वञी जॾहिं सुबुह जो सते बजे हुते पहुतुसि त हुन भाईअ खे मूं ॾिठो त आराम सां हू पंधु पियो करे उन जी ऐज पंजाह जे आसपासि ई हुई का वधीक कोन हुई पर हूअ चङी तरह हलियो पए ऐं इहो मूं ॾिठो त मुंहिंजे ज़िन्दगीअ जो सुठो अनुभव थियो ऐं इहो योगा जो ई रिज़ल्ट आहे योगा जो ई इन जो परिणाम आहे इहा महिनत ज़रूरु करणु खपे